जानवर के साथ महत्वपूर्ण शांत और सार्थक व्यवहार करें ऐसे किसी भी जानवर से दूर जाएँ और अशांति से और शांति से चलें जो जो ऐसा व्यवहार करता है है जिसके साथ आप सहज महसूस नहीं करते पंख वाले जानवर आम तौर पर पालतू जानवर बनना पसंद नहीं करते घर वाले जानवर आम तौर पर गले मिलना और खुजली खुजलाना पसंद करते हैं जब मैं अपने सभी जानवरों पर विचार करता हूँ तो एक विकल्प जो मुझे सबसे उपयुक्त लगता है वह कुत्ता है मैं एक ऐसी टीम के सदस्य के रूप में बे बेहद वफादार हूँ और मैं हर दिन उत्सुकता से संपर्क करता हूँ यह सबसे अधिक जुड़े व्यक्तित्व लक्षणों के साथ अच्छी तरह से मेल खाता है खाता है कुत्ते और मेरे लिए एक उपयुक्त उपमा है

पशु कल्याणकारी महत्वपूर्ण क्यो है क्योंकि अ दुनिया भर में बहुत सारे जानवर जो मनोरंजन भोजन चिकित्सा फैशन वैज्ञानिक प्रतिभा और विदेशी पालतू जानवरों के रूप में उपयोग किए जाने से पीड़ित हैं प्रत्येक जानवर एक अच्छा जीवन पाने का हकदार है जहाँ वे पाँच डोमेन के लाभों का आनंद लेते हैं